جی جی بالکل ہم وہیں سے بات کر رہے ہیں جی میم کیا چاہیے آپ کو ہاں سبزی ملیں گی ضرور بتائیے آپ جی جی

اوکے گاجر پچاس روپئے کلو ہے اور آلو تیس روپئے کلو ہیں اور پیاز چالیس روپئے کلو ہیں اور مٹر بیس روپئے کلو ہیں اور کیا بتایا تھا آپ نے ہاں ٹماٹر بھی پچاس روپئے کلو ہیں

اوکے بتا تو دیے میم میمس بتا تو رہے ہیں اتنے کو ہی ملتا ہے مارکیٹ میں ہمیں بھی اچھا تو دس دس روپئے کم کر لیجیے میم اور بتائیے بالکل فریش نو ٹینشن آپ ہمیں واپس بھی کر سکتی ہیں اگر خراب وغیرہ نکلیں گی تو اس کی ہماری گارنٹی ہے ہاں اس کی ہماری گارنٹی ہے واپس کر سکتی ہیں آپ جی اور کچھ تو نہیں چاہیے آپ کو اوکے اوکے اوکے تو آپ کے یہاں پہ کس پہ بھیجیں گے پے ٹی ایم کریں گی کیش دیں گی اوکے اور کچھ ٹھیک ہے میں اپنے ورک شاپ پر آپ کو پے ٹی ایم نمبر بھیج دوں گی آپ اسے دے دیجیے گا اور تب آپ کو صحیح مال ملے گا ٹینشن نہیں لیا کچھ خراب نکلے تو واپس کر دیجیے گا اسی ہاتھ پہ اوکے بالکل فریش مل جائیں گے آپ کو ٹھیک ہے تھینک یو